अहाँ डेरी फूड लगबै छियै हमरा दूध गायमे मिल जेतै कोन कोन दूध यऽ गैआ दूध यऽ की

मतलब एक किलो बला ओ एक

नहि तऽ फाटि जेतै नहि नीक छै तऽ तऽ वापस कए देबै दूध हमरा काल्हि साँझमे हूँ

कखनी कै बजे दै के छै कै बजे दूध लै जाइ छै ओ डेरी दूध छी दही मिल जाएत दही हमरा लेना छै बीस लीटर बला दू बाल्टी कै कै रूपैआ मे भेलै दहीके बाल्टी कै रुपै दै छियै दश लीटरमे अच्छा

हँ सूधा दूध लेना छै आ दही लेना छै